मोदक गोडाची कापां शंकर पाळी बोलिनास नेवऱ्यो दोश बेबिकाना दोदल शिरकुर्मा बेसन लाडू मोतिचूर लाडू कश्टड रव्याचे लाडू बुंदी लाडू पेडे कुंदा गुलाब जामून रसगुल्ला जलेबी बक्कम पेडा हलवा गाजराचो हलवा रव्याचो हलवा रसमलाई